हलो हाँ मैं ये कह रहा था मुझे कटिंग कराना है बाल कटिंग का आपके यहाँ जो है सो चार्ज क्या है नहीं नहीं शादी के लिए जाना है मेरी नहीं चार्ज सब कराना तो सब कुछ है हाँ हाँ सबका अलग अलग चार्ज बताइए

अच्छा अच्छा और फेसियल का

अच्छा टोटल ख़र्च कितना पड़ जाएगा मतलब पूरा फेसियल कराना है पंद्रह सौ बहुत महँगा है कुछ कंसेशन होगा उसमें

हो जाएगा ना कब आप फ्री है किस समय आएँ शादी अभी टाइम है मेरे पास में एक हफ़्ता

अच्छा अब जैसे मान के चलिए जो अगर हमारे पास टाइम अगर पहले है अगर चाहे शादी से दो दिन पहले अगर आएँ तो हो सकता है हो सकता अच्छा अरजेन्ट की फीस ज़्यादा लग जाएगा

अच्छा अच्छा तो आपको कॉल कर के आएँ हम ठीक ठीक ठीक है सर ठीक ओ